मां हिकु घरेलू स्त्री आहियां मूंखे बागबानीअ जो ॾाढो शौक़ु आहे इन करे मां पौधनि जी संभाल पंहिंजे ॿारनि वांग़ुरु कंदी आहियां मुंहिंजो ॿाहिरि वञण घटि ई थींदो आहे जे थी सघे त मां पंहिंजे आसे पासे वारनि खे या घर में ॿिया सभु हुजनि उन्हनि खे पाणी ॾियण जो वणनि में चई वेंदी आहियां जे उहे बि सभु गॾु सभु असां ॿाहिरि वञूं त मुंहिंजे भरिसां रहंदड़ खे मां पाणी विझण जो वणनि में चई वेंदी आहियां ऐं कहिड़ा वण पंहिंजी संभाल पाण करे सघंदा आहिनि उन्हनि जो उन्हनि जो मिटीअ मां ई उन्हनि खे पोशण मिली वेंदो आहे पाणी ॾियण उन खे रोज़ु ज़रूरी न हूंदो आ्हे जेको वणु सुकी वेंदो आहे त मां अची करे उन में ख़ातिर चङी देखभाल करे वरी सावा करे छॾींदी आहियां जे सुकी वञनि त मां उए हटाए करे हिन में नवा वण पौखी छॾींदी आहियां अने पंहिंजे ॿारनि खां बि वधीक संभाल कंदी आहियां जे पासे वारनि खे टाइम न हुजे त मुंहिंजा मिट माइट भरिसां रहंदा आहिनि उन्हनि खे बि मां पाणी विझण जो चई वेंदी आहियां जा मुंहिंजे घर जेके कमु कंदा आहिनि उन्हनि खे मां चई वेंदी आहियां सो उहे पाणी ॾेई पौधनि वणनि जी देखभाल कंदा आहिनि